नमस्ते जी कु'न बोल्ला दा अच्छा पल्लवी जी बोल्लो जी बस ठीक ई तुसें मैं दकानां हां बोल्लो बोल्लो हांजी साढ़े कोल सारे सारे फ्रूट पेदे न केह्डे़ केह्ड़े फ्रूट चाहिदे तुसेंगी बोल्लो तुस

सनाई उड़ो ना किन्ने किन्ने किलो चाही दे ते अस पैक कराइयै तुसेंगी भेजी उड़ने आं ते साढ़े फ्रूट ताजे हुंदे न बिल्कुल नमें नमें अस औन्ने रौह्न्ने आं तुसें दिक्खगे तां साढ़े फ्रूट दी अग्गै बी बिक्री करवानी ऐ अस पैक करवाइयै भेजी उड़ने आं तुसेंगी ते ठीक ऐ फ्ही